आं जी जै मां डोगरी जै मां डोगरी आं जी आं जी आए दा आए दा तुस कोई गल्ल निं तुस सोमवार आइयै दफ्तरा लेई जाओ आइयै आं ऐतवारें चलो ठीक ऐ कोई निं ऐतवारें आई जाह्गे एह् पैंथल पैंथल मार्किट निं ऐ जित्थें आं बस पैंथल मार्किट बिच साढ़ी दुकान ऐ ते उत्थें आइयै तुस आई जाओ ते कोई चक्कर निं देई ओड़गे तुसेंगी हैल तुसें ई नेईं टैम आं जी आं तलाऽ कश गै दुकान ऐ कुसैगी बी पुच्छी लैओ तुस ओह् सनाई ओड़दे आपें आं ओके